अगर बात की जाए प्रतियोगिताओं की तो वैसे कुछ मैंने बड़ी प्रतियोगिता में कभी भाग नहीं लिया परंतु दोस्तों के साथ हम लोग ने कुछ ऐसे मस्ती करी साथ में बहुत जी मतलब कुछ यादगार पर बनाए तो वही है हमारे यहाँ पे एक गौर नदी है तो हम लोग वहीं पे जाते हैं तैराकी करने तो एक बार का हादसा आपको बताना चाहूँगा जिसमें मस्ती भी हुई है कुछ यादगार पल भी रह गए वहाँ पे अनुभव था वो मेरा एक तो हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग जा रहे थे तो थोड़ा सा गहरा पानी था हम लोग को पता नहीं था तो मैं भी अच्छा तैराक हूँ मेरे दोस्त लोग भी अच्छी खासी तैराकी कर लेते हैं तो हम लोग जा रहे थे एक बीच में मंदिर बना हुआ है पानी नदी में एक बीच में छोटा सा मंदिर है तो हम लोग ने सोचा कि वहाँ तक तैराकी की जाए और अपनी अपनी योग्यताओं का नापा जाए कि कौन कितना योग्य है किसी से तो हम लोग जा रहे थे वही तैराकी कर रहे थे तो नीचे पानी के अंदर एक ना चोंई होती है एक पैर फंस जाता है उसमें पानी में एक वो पेड़ होता है पानी में छोटा सा उग जाता है तो उस पौधा फंस जाता है उसमें पैर तो मैं तैराकी कर रहा था मेरा पैर उसमें फंस गया था दोस्त लोग मेरे से थोड़ा आगे निकल चुके थे और मेरी साँस फूलने लगी थी फिर जैसे तैसे मेरा पैर बाहर निकला और हम लोग पहुँचे और मैंने फिर दोस्तों को बताया मेरे मित्रों को कि भाई ऐसी ऐसी घटना भी हुई मेरे साथ और मैं बच के आ गया ईश्वर की दया से तो यही एक अनुभव था कि कभी गहरे पानी में ऐसे नहीं जाना चाहिए जब तक पता ना हो आपको तो ये एक यादागार अनुभव भी हो गया और बहुत कुछ सीखने भी मिला मेरे को धन्यवाद